हैलो प्रणाम मैडम प्रणाम मैडम हम बाजै छी पहचानो इंडिया ओरगेनायजेसनसॅं हमसभ एकटा एन जी ओ चलाबै छी हमरसभके मक़सद छै जे अहाँ सभके जागरूकता पहुँचेनाइ गवर्न्मेंट सरकार जे बहुत सारा योजना चलबै छै ओकर बारेमे अहाँ इंट्रेस्टेड छी सुनयमे जागरूकता फैलाबै छी मेनली सरकारक सरकारी जे योजना किछु चलै छै अहाँके गाँवमे अहाँके जिलामे जेकरा अहाँ जाहिसॅं अहाँ जुड़िक लाभ उठा सकै छी हँ तऽ ईसभ अहाँके बहुत सारा जेनाकि अहाँके पता यऽ की अहाँके जिलामे बहुत सारा योजना चलै छै वएह दुआरे हम तऽ हर आदमी दू आदमी फ़ोन कए कऽ बतबै छियै ताकि गवर्न्मेंट योजनाके लाभ लऽ सकै आ सरकारोंके पास फंड बढ़तै आ जतेक छै लोक एहिसॅं जागरुक हेतै आ सरकारी योजनाके उचित लाभ उठा सकतै हम जेनाकि अहाँके शुरू करब प्रथम योजना अहाँकेॅं केकरो ने केकरोसॅं सुनने हेबै शायद अहाँ नहि लैत हैब ई राशन योजना छै प्रधानमंत्री राशन योजना छै ओहिमे की होइ छै ने जे हर आदमीकेॅं किछु अनाज हर मासिक पारिवारके हिसाबसॅं जतेक आदमीकेॅं राशन कार्डमे नाम रहत ओहि अनुसारसे राशन भेटल यऽ हमरा लागैया अहाँसभकेॅं राशन कार्ड नहि बनल यऽ तऽ मैडम एक दिन अहाँके आधार कार्ड अपन राशन कार्ड बनबै परत अपन वार्ड कमीशनरसॅं बात करबै ग्रामीण मुखियासभसे अहाँके ग्राम पंचायत हैत ओतऽ आइ काल्हि तऽ ऑनलाइन कोनो दोकान पर भए सकैया अहाँकेॅं कनि दूर जाय परत लेकिन राशन कार्ड बना लेबै तखन परिवारकेॅं मिलाके अच्छा खासा राशन अहाँकेॅं पर महीना दय दैत फ्रीमे देत अहाँकेॅं किछु बहुत कम चार्ज लागै छै अगर लागबो करै छै तऽ लेकिन लगभग बुझियो फ़्रीमे अहाँके किछु डॉक्युमेंटसभ बनबयमे हल्का फुलका खरचा होइ छै नॉमिनल जे केओ उठा सकैया ओकरा लय लेकिन हर मासिक भेटत अनाजके क्वालिटियो नीक रहै छै तऽ अहाँ यूज़ कै सकै छी आ दोसर योजना एकटा हम आओर बतबै छी सुकन्या योजना चलैया जाहिमे घरमे अगर बेटी भेल यऽ तऽ ओकर इन्शुरेन्स करबा सकै छियै अगर कोनो बच्चा इसकुलमे ई हैत अहाँके हैत डाकघरसॅं सुकन्या योजना हैत डाकघर अहाँकेॅं जे नीयरेस्ट डाकघरमे नज़दीकी डाकघरमे कम प्रीमीयम पर अपन स्टार्ट करबा सकै छी अगर घरमे अठारह साल के बाद पैसा एकमुश्त टका भेटतै जखन बच्चा पैघ भऽ जेतै ओकर ओकर ब्याह शादी पढाई ईसभमे मदद भेटत बहुत योजना छै मैडम आइ काल्हि ख़ास कए कऽ महिला अगर पढ़य लए चाहिया इंटर अगर पास करै छियै तऽ दश हज़ार मैट्रिक पास करै छियै तऽ दश हज़ार इंटर पास करय छियै तऽ पच्चीस हजार अगर ग्रैजूएशन पास करय छियै तऽ कम्प्लीट कय लै छियै तऽ पचास हज़ार टका भेटै छै तऽ सरकार महिलाके पढ़य छात्राकेॅं पढ़यके लिये बहुत प्रोत्साहन राशि दै छै पोशाक दै छै साइकिल दै छै अगर घरमे कोनो लड़की हुए तऽ हम ज़रूर अहाँके कहब ठीक छै थैंक यू